दरभंगा ज़िले में कुछ उल्लेखनीय लैंडमार्क या ऐतिहासिक स्थल कौन से है किले दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं थे ब्रिटिश शासन काल में भी महाराजा काफ़ी लोकप्रिय थे यही कारण है कि तब अंग्रेजी शासन में भी महाराजा के रियासत को देखते उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ओर से महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी तभी से महाराजा को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कहने की परम्परा शुरू हुई जो आज भी उन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है महाराजा कुल के बीसवें महाराजा के रूप में कामेश्वर सिंह ने अपने अलग पहचान बनाई गई ऐसे काम किए जिन्हें न सिर्फ आज भी लोग याद करते हैं बल्कि आगे भी उन्हें याद करते रहेंगे जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था उसी समय भी महाराजा ने एट फाइप एकड़ जमीन पर एक आलीशान किला के निर्माण किया था इस किले के निर्माण के लिए ब्रिटिस फर्म के ठेकेदार बैग कैटिंग को जिम्मेदारी दी गई थी नव ज़ीरो फीट ऊँचे इस